سنی سولانو تسائی ماریا جوانسن ڈاکٹر اسمتھ پروفیسر لی مسٹر براؤن ایم ایس پٹیل کیپٹن روگرس نرس کیلی آفیسر ڈیوس انجینئر جاؤ سی ای او مارٹینز